हँ हम जे छै से बिहार घुमऽ लए आयल छी एहि सभठाम घुमए वाला स्थान कोन सभ छै कतऽ कतऽ कोन चीज सभ छैक एतऽके बारेमे हमरा नहि बतेबै सुपौलमे हँ सुपौलमे आयल छी अच्छा घुमऽवाला जगह मतलब एहि सभ छैक एहि सभठाम जे छै से सभ आदमी घुमए छैक

आरो कोनो चीज कोनो पार्क तार्क कोनो चीज घुमए वला जगह सुपौल जिलामे सुपौल जिलामे घुमए वला जगह छैक मतलब मॉल छै एथी मॉलो सभ छैक बड़का बड़का